सुपौलमे मुख्य मनोरञ्जनके गतिविधि जे यऽ ओ मोटा मोटी थिएटर यऽ आओर सांस्कृतिक आयोजन सभ सेहो होइत अछि कहियो कालकऽ कवि सम्मेलन महामूर्ख सम्मेलन सभ सेहो होइत अछि कबीर सम्मेलनमे कोनो तरहके जे छै से भुगतान नहि कयल जाइया लोक जाइया ओकरा देखैए आनन्द लैए पुन घर आबैए सांस्कृतिक आयोजन लए जगह जगह गाना बजानाके कार्यक्रम होइत अछि नाचगान इत्यादि सभ होइत रहैए भजन कीर्तन वगैरह आओर खेलके मैदान सभ जे यऽ ओहिठाम लोक धियापुता सभ लड़कासभ बच्चासभ नौजवानसभ जे ई सभ जाकऽ अपन खेलैए धुपैए आओर अपन अपन तैयारी करैए दौड़धुपके सेहो एमहर कवि सम्मेलन वगैरह जे होइए ओहिमे खासकए कऽ जे हमरा अहिठुनका दैनिक अखबार सभ अछि समाचारपत्र सभ हुनके सभके सौजन्यसँ आब ई कार्यक्रम होइए आओर कार्यक्रममे जे छै से प्रवेश निःशुल्क छै कोनो तरहक भुगतान से नहि देल जाइत छै